हेलो तव्हां एयरटेल खां था ॻाल्हायो सांई जी हां मां विजय

थियो ई न आहे मां पे टी एम दादा तव्हांजो करायो हुयो त ई कीअं छा थी वियो हे कहिड़ी ग़लती तव्हां सां थी वई साईं

सत ॿ छह ॿ वारी हिक वरी ॿुरी इक्यासी टीह ॿहत्तरि एकाहठ ॾह लिखियल ध्यानु सा साईं हां हीय गलती न कयो छोकी पंज सौ रुपियो मुंजो रुपओ रुपियो जेको आहे महिनत सां कमाइल आहे हिन करे तव्हांखे इहो रिचार्ज मुंहिंजो फटाफट करणो पवंदो न त मां वरी अॻते मथे कंप्लेट कंदमि साईं बिल्कुलु हां ध्यानु सां सभु ॿुधी वठो कन खोले करे इहो गल्ती न कयो ॿीयर ॿी कॾहिं ऐॾी वॾी कंपनी आहे ई तहां रिचार्ज न कींदो त कीअं कम हलदो साईं ठीकु आहे साईं हां ॿियो मूंखे तव्हांजी एयरटेल हूअं सही आहे हर जगह तव्हांजो फ़ोन वोन सही थो अचे बिल्कुलु कमी न आहे कंहिं बि शइ में जॾहिं तव्हां ईअं न कींदव साईं ॿुधायो पोइ असां ग़रीब काॾे वेंदासीं ईअं तव्हां रिचार्ज त ढंग सां कयो घटि में ॾिसो इहो विया काॾे पे पंज सौ रुपिया जेके कया हुया हां बिल्कुलु मां हूअं एक्चुअल ॿी सै वारो कराईंदो आहियां चलो अॼु पैसा वधीक आहिनि त पंज सौ वारो करायो लेकिन तव्हां उहो कयो ई ना आहे मां हाणे अॻता वरी कराईंदमि न ॿी सै खां मथे कॾहिं बि तांजो रिचार्ज ठीक आहे साईं ओके हा बिल्कुलु हा ठीकु आहे साईं ओम हरि ओम साईं